حیدر آباد ضلع میں بہت سارے اہم تفریح کے جگہیں ہیں جیسے چار مینار مکہ مسجد گولکنڈہ قلعہ اور بہت سارے پارک سوئمنگ پولس سینیما گھر بھی موجود ہے اور کئی سارے پارکس فری ہے اور کئی سارے پارکس ایسے ہے جہاں پر ہمیں پیسے دے کر گھومنا پڑتا ہے اور بہت سارے بچوں کے کھیلنے کے لئے گراؤنڈس بھی حیدر آباد میں موجود ہے جہاں پر بچے کھیل سکتے ہے اور کئی سارے گراؤنڈس ایسے بھی ہے جو پیسے لے کر گرین لینڈ ہمیں فراہم کرتے جہاں پہ ہم کھیل سکتے ہے اور ہمیں زیادہ مار وغیرہ نہیں لگتی اور ہم بآسانی سیفلی کھیل کر وہاں سے جا سکتے ہیں